आं दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदोमोन न'खरनि मानसिखौ लानानै

फुनसिलिं भुटानआवहाय नाथाय न'आव गारि गैया नालाय गारि भारा साब्रै गाखो जाग्रा गारिया बेसेबां दाम आरो सयजन गाखोजाग्रा गारिनि दामा बिसिबां दाम आंखौ रायलायनो थिनदोंमोन आं मिथिनो लुबैदों आरो नाथाय गारिनि दामा बे बांसिन गाखोजाग्रा गारिनि दामा जों खमसिन गाखोजाग्राजोें समानब्ला आं बे सयजन गाखोजाग्रा गारिखौनो लानानै थांगौमोन जाहाथे गाखोनो आरो जिरायनो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो लामायाव मोजां जायो बिनि थाखायहाय सुबिदा मोजां मोनाय बायदि आं बे गारि गिदिरखौनो लांगौमोन आरो